کچھ فنون اور دستکاری کپڑے کے مواد یہ ہیں کہ دستکاری اور کپڑے جو ہوتے ہیں بہت اچّھے ہوتے ہیں اگر ہم پرانی باتوں کو دیکھیں تو مہاتما گاندھی نے اور جو باتیں کہی تھیں بنکر کے لیے اور صنعت کو بحال کرنے کے لیے صرف باتیں کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ہماری مرکزی صنعت کے طور پر مقام ملے تا کہ اپنی دیہی تہذیب و ثقافت کی بعض آبادکاری کی طرف توجہ دے توجّہ دی جا سکے چاہے وہ کپڑوں اور برتنوں پر کی جانے والی فن کارانہ نمونے ہوں نقّاشی بنائی یا پھر فن فنِ تعمیر اور کارپینٹری ہو جن لوگوں نے انہیں تیّار کرنے میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے وہی لوگ اس کام سے ملنے والے سکون کو محسوس کر سکتے ہیں دستکاری ملک کی بہت بڑی وسیع صنعت ہے لیکن اسے کھپت اور آمدنی کے نظریے نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے آرٹ اور تخلیقی صلاحیت کے تحت ایک خاتون ہیں ان کے جذبہ کی وجہ سے ان کا نام سویتا ایّر ہے انہوں نے سال دو ہزار بارہ میں اربن آرٹ کی بنیاد رکھی ان کے مصنوعات میں مصوّری کیے ہوئے جو اور کینوس بیگ زیورات پینٹنگ کے ہولڈر ٹرے وغیرہ ایک وسیع فہرست دیکھی جا سکتی ہے اسی طریقے سے ایک شریزدہ بھٹّا بھٹناگر ہیں انہوں سال دو ہزار چودہ میں دستکاری کے اپنے شوق ایک نئی شکل دینے کے لیے ایتھنک شیک قائم کی یہ صنعت آرٹ کے روایتی اور جدید طریقوں کے اشتراک سے لباس اور ایکسرسائز ایکس ریز دوپٹّے اسٹال شلوار اور قمیض ہینڈ بیگ وغیرہ انہوں نے بنائی وغیرہ وغیرہ